जोंनि जायगायावथ' बेबायदि जाग्रा इन्दास्ट्रि माबा खालामनाय गैया खाथि खालायाव माने जोंनियाव जायगायाव जोंनिफ्राय गोजान जायो आरो बै भुटियापावा होननायावसो दङ गोजान जायो बेयाव बेफोर मेथाइ जाग्रा लोंग्राफोरखौ दा फेक्ट'रिफोरानो होफैयो आरो जोंनाव ओरैनो चिप्स केक मालाबा मिस्टि मालाबा चाउमिनफोर ओरैनो पेकिं खालामनाय बेफोरखौ बिहरबा लाबोयो आरो जोंनि खाथि खालायावथ' बिदि इन्दास्ट्रि जाग्रा लोंग्रा बानायग्रा गैयाना गोजान जायो जोंनिफ्राय मिथायफोराथ' दा जाग्रा लोंग्रा मिथायफोराथ' अनेक जों नामफोरखौबो बारा मिथिलाय लाङा दा मिथाइफोरनि नामफोरखौ अनेक बायदिसिना लाबोयो आरो फेक्ट'रिफोरा माने बे गारिफोरजों लाना फैयो बेथारि गारिफोरजों फेक्ट'रिफोरा लाना फैयो आरो ओमफ्राय होफैयो जों दा बेयावनो बे खाथि खालानि दखान फिसा फिसानिफ्रायनो जोङो लाखिनानै जायो आरो मिथायफोरखौ दा जानो लुबैबाथाय बिदिहाय खाथियाव जोंनाव बिदि मिथाय माबा माबि सावग्रा बानायग्रा गैया आरो